हेलो हँ बाजू हँ हम दोकान करय छी ब्यूटी पार्लर ब्यूटी पार्लरके हँ सब चीज होइ छै फेसियल होइ छै की कहय छै हँ शादी बियाहमे जे आबय छै फेसियल होइ छै ओकर केश सब बनय छै क्रीम पाउडर हे इ हे ओ जे लगबय छै उ सब होइ छै खूब सुन्दर फेसियल करय छियै दाढ़ीके पचास टाका हँ की करबय सब चीज मँहगा भए गेलैये ओकरामे बहुत किछु लागय छै हँ फेसियल जे करय छियै ओकर लागय छै पाँच सओ टाका लै छियै दू सओ टाका लै छियै हँ सब चीज हँ दोकानमे बहुत खर्चा लागलैये की आइना छै बड़का बड़का सब चीज छै तऽ साफ सुथरा करय पड़य छै ने सब चीजके तऽ सब बैसेबे ने ओहीपर हँ स्टाफसब रोज आबैये र रवि दिनके बेसी भीड़ रहैये रवि दिना आयब दोकान आयल छियै तऽ तब आब तऽ दोकान बढ़ा रहल छी तऽ चलू तब अहाँके कए देब आब की करबय तब जे आब छै इमरजेन्सी उ करा देबय हँ अहाँके नंबर राखब हम की नंबरपर हम जखन फुरसत हैत हम फोन कए देब हूँ आधा घण्टा दस मिनटमे आबि जायब हूँ हरबरी छै तऽ ठीके छै तब आबू दोसर गहींकी के बगल कए कऽ अहींके बनय देब किछु कम कए देब फेसियलके उ सब आबय छै शादी विवाहमे जे आबय छै ओकर केश ओकरामे बहुत वातावरण होइ छै बहुत चीज लागय छै तब ने पाँच सओ टाका बनय छै आओर ओते कममे जकर कम होइ छै ओकर कम दाम होइ छै हँ सब पाउडर यऽ क्रीम यऽ पाउडर ईसब सब यऽ एकदम हूँ बाजार तऽ ठीके बढ़िआँ यऽ बजार बहुत बढ़िआँ यऽ एक दू लाख टाका लागल यऽ हँ कमाइ होइए बढ़ियें खूब चलैये दोकान हमर सभके